हमारे यहाँ मृत्यु दर का सब से ज़्यादा कारण है कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि यह एक ऐसा एक तो हाईवे रोड है लेकिन उस अनुसार ये हाईवे के अनुसार उतना रोड जो है बिज़ी रेहती है ज़्यादा चौड़ी रोड है नहीं और यहाँ पर सब से ज़्यादा ट्रक चलती है जिस के कारण बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है ना यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था किया गया है कि नियम अनुसार कोई भी पार करे सड़क ये सब व्यवस्थाएँ यहाँ पे नहीं इस लिए मृत्यु इसी लिए ज़्यादा होती क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा होती है और शिशु जो छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधाएँ उपलब्ध है सरकारी हॉस्पिटल में समय समय पर टीकाकरण किया जाता है और हर तरीक़े का टीकाकर हो चाहे वो छः रोग का टीकाकरण हो चाहे नौ महीने पर जो टीकाकरण होता है चाहे छः महीना पर चाहे बच्चे की जो जन्म होता है तो टीकाकरण होता है ये सारी सुविधाएँ जो है हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट आंगनबाड़ी वाले भी कुछ ही कुछ सरकार के तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं तो आंगनवाड़ी के द्वारा भी वो योजनाएँ हमारे द्वारा पहुँचाया जाता है हमारे बच्चों के लिए बच्चों की देख भाल में मदद के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं जैसे कि उसमें लोगों को बच्चे के लिए एक पौष्टिक आहार देना पौष्टिक आहार में वो वो सरकार के द्वारा बना के भेजा जाता है जो हमें आंगनबाड़ी के द्वारा हमें हमारे घर पहुँचाया जाता है